तमामु सुठो सवाल पुछो वियो आहे त तव्हां पंहिंजे बग़ीचे में जेके फूल ऐं फल थियनि था उन जो छा कंदा आहियो त ॾिठो वञे त जेके गुल थींदा आहिनि उहे गुल जे मौगरे जा गुल थींदा आहिनि त वधीक हूंदा आहिनि त असां पाड़े में विराईंदा आहियूं फलनि में ॾिठो वञे त असांजे घर में बंबई में जॾहिं मां हूंदोस त घर में ॼमू जो वण हूंदो हुओ त ॼमू काफ़ी न सुठा थींदा हुआ त उहे जेके बि असांजा मिट माइट ऐं पाड़े में जेके पड़ोसी हूंदा उन्हनि खे विराए ॾींदा हुआसीं हिते गांधी धाम में जिते मां रहियो पियो आहियां उते बि लीमू जो वण आहे ऐं लीमू एॾा थींदा आहिनि जो रोज़ टे टे चारि चारि किलो लीमा लहंदा आहिनि त उहे लीमा असां न ॿिए शहर में पंहिंजे मिटनि माइटनि खे मोकिलींदा आहियूं न त एतिरो पर आसे पासे में जेके न पड़ोसी आहिनि उन्हनि खे बि असां विराहे ॾींदा आहियूं त इहो असांजो सदा ई न नेचर रहियो आहे त जेको बि न बग़ीचे में फल ऐं फूल थियनि था उहो वंडे विरछे विराहे करे खाइजे या उन जो उपयोग कजे त इन खां पोइ पोर बंदर में जेके लियार चइबा आहिनि गुंदा जेके चवंदा आहिनि गुजराती उहे लिहारन जो वण हूंदो हुओ त उहो बि असां विराईंदा हुआसीं त जेके बि फल फूल जेके थींदा हुआ उहे आड़े पाड़े में मिटनि माइटनि खे विराए करे ऐं गुज घर लाइ रखी करे तमामु संतोष जीवन गुज़ारियो आहे